आंनि देरसिन गोहोआनो जाहैबाय आंनि खर'नि मेलेम आरो दुइसिन बोलो गैयिसिन गोहोआनो जाहैबाय जोंनि न'खर जोंनि न'खर जों गावखौ जों जेब्ला देरसिन गोहो गोरा खालामनो नांगौबा जोंनि गावनि साननाय हनाय आरो जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो थिक रोखोमै जों जायो लोङोबानो जोंनि गावखौनो गाव जोङो गोहो गोरा साननानै लायो आरो जोङो बबेबा मोनसे मोजां खामानि मावोबा माखासे मानसिफोरजों जों बाख्नायजानाय बेनो गोहो गोरा बेखौ जोङो साननानै लानो हायो आरो दंबावो गुबुनफोरा जेरखम मावनो हायि खामानिखौ आं जेरखम मावोब्ला मावनो हाहैनानै जुदि मोनसे खामानि साक्सेसफुल जायोबा बेखौनो गोहो गोरा होननानै साननानै लायो आरो आं माखासे नंगौ खोथा बुङोब्ला माखासे मानसिफोरा जाहाथे बेखौ आंखौ बाख्नायो बेखौनो आं गोहो गोरा होननानै साननानै लायो ओमफाय लोरबां होनोबा लोरबांखौ नोंथाङा मा होननानै सानोबा जोङो लोरबाङा जाहैबाय गावनि साननाय हनायखौ जोङो अराय सम मालायनिफ्राय दुइसिन बा मालायनि सायाव फरायनायखौ लानानै एबा माखौबा लानानै जोङो गावखौ दुइसिन साननानै लायोबानो बेनो लोरबां गोसो आरो जों बानायखौ बानाय होननानै जों साननानै लायोबानो बेनो गावनि लोरबां आरो सोरबाफोर नोंखौ जुदि गाज्रि खोथा बुंनायाव नों गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै गावनि देहाखौ बा गावनि साननायखौ गावखौ लाजिनाय मोननाय बेनो गावनि लोरबां जानाय बेखौनो जोङो बुंनानै लानो हायो आरो जेरै मानसिफ्रा नोंखौ गाज्रि गाज्रि राव बुंनाय बा गाज्रि गाज्रि राव बाहायनाय बेफोरखौ जों खोनासंनानै हजम खालामनो हायाबा बेनो जोंनि गावनि लोरबांथि आरो जोङो फेनाय बेसाद बा निसा बेसादजों जोङो गावखौ जुदि बेफोराव गब'नानै थायोबा गावनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मावालासिनो ओरैनो उन्दुनानै आराम थायोब्ला बेफोरबो जोंनि लोरबांथि लोरबांथिया अनेक रोखोमनि दं जों बेफोरखौ लासै लासै जों गावनो हारसिं साननानै नायोबा जों नुनो मोनो बबेबा समाव जोङो मोजां खामानि मावनो थांनायाव सोरबा बादा होयोबा जों बेनि खोथाखौ लानानै जोङो जुदि मावालासिनो थायोबा बेनो जोंनि लोरबांथि मोजां साननाय समाव जोङो मोजां खामानिखौ मावनो नाजानांगौ होनबानो होनबानो जोंनि खामानि बे जाय रोखोम साक्सेसफुल जागोन होनबानो जों गावखौनो गाव गोहो गोरा साननानै लानो हायो आरो आरो आं दहाय बुंदोंमोनना न'खरानो जोंनि न'खर होननानै बुङोना माने न'खरनि जों माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ जों मावनो हाया बेनि थाखाय जोङो सम सम गोसोआव दुखु मोननाय जायो बेखौनो गावखौनो गाव लोरबां साननानै लानाय जायो आरो बेखिनियानोसै गोजोनथों